जैसे दीपावली है छठ है वह मानते हैं और जैसे मुसलमान है तो वह अथी परब मनाते हैं वह भी ईद मनाते हैं सब चीज़ मनाते हैं धूम धाम से हम लोग भी छठ पर्व करते हैं बहुत अथी से अच्छे से करते हैं हम लोग भी और वह सब भी ईद के काम बहुत अच्छा करते हैं वह सब को ईद है हम लोग के छठ है छठ है दिवाली है जैसे दीपावली हम लोग मनाते हैं वे लोग भी ईद मनाते हैं इनका बाद में देखो लो जै में छ दीपावली में दीप लाते हैं दिवाली जलाते हैं ऊका बाती खेलते हैं सब ब लोग उस से दीपावली मनाते हैं वैसे वे लो लोग भी ईद मनाते हैं वे लोग को भी दाह मिला है हर चीज़ है पर्व है हम लोग को भी पर्व है वही सब मानते हैं हम लोग को दीपावली है छठ है उन लोग को ईद है एकरा बाद में वह दहा मेला है उन लोग को हम लोग को यह है तो ईद ईद तो हम लोग को नहीं होता है ईद तो उस मुसलमान लोग को है वे लोग ईद मनाते हैं हम लोग छठ मनाते हैं यही सब मना करके और ब सब अच्छा से दीप ले ले जलाते हैं दीपावली हम लोग सब धूम धाम से मनाते हैं वही तरीका से वे लोग भी ईद मनाते हैं और वह सब को पर्व है हम लोग को भी पर्व है मेला ठेला देखते हैं वे लोग भी मैं भी हम लोक को तो ज़्यादा संग ईदी अथी है दीपावली यही सब करते हैं खाली बस